हमसभ काम करैत छी बहुत टाइमसँ बहुत अच्छासँ बहुत दिल लगाके काम करैत छी गाड़ी चलबैत छी कोनो गाड़ी फॉल्ट भए गेल खराब भए गेल तऽ ओकरा हमसभ मैनेज करैत छी अपनेसँ खोल खाल करैत छी मिस्त्रीके फोन कयलहुँ तऽ मिस्त्री एक घण्टा दू घण्टा कहलक ता तक हम अपन गाड़ीक खोलि खालि कऽ ओकरा सुधारलहुँ ताकि अगला हमरा सेठजी कोनो खराब बात नहि कहए ओहि दुआरे बहुत अपन स सचेत रहैत छी हमसभ अपन गाड़ी कऽ लए कऽ अपन दू दू टका होइ छै रोजी रोटी छियै गाड़ी छियै फलना छियै ओ कोनो खराब भए गेल तऽ हमसभ तुरन्त ओकरा खोललहुँ खोलि खालि कऽ अपन चाभी पानासँ ओकरा ठीक ठाक केलहुँ ओकर बाद गाड़ी चलेलहुँ ओकर बाद मिस्त्रीसभ आयल देख लेलक जे ओ सही छै तऽ मिस्त्रियो पीठ ठोकि देलक हमरसभके हँ बाबू तू सभ काम कऽ सकैत छह आ तकर बाद जे कतहु गलत रहल मिस्त्री अपन ओसभ चीज सही कऽ दैत छै मिस्त्री उस्तादजी आबि कऽ सही कयलक तऽ हमसभ ओकरा मैनेज करैत छियै कोनो गलती सलती भए गेल तऽ ओकरा खूब अच्छा तरह रिसपेक्ट दैत छियै बहुत अच्छासँ ओकरा मेन्टेन करैत छियै हमसभ ओकरा पूरा फील करैत छी अन्दरो अपनो फील होइए हमरासभके एहन बात नहि छै जे नहि ओकरा हमसभ बहुत ध्यानसँ एवलुएट एवेलुएट करै छियै ओकरा बहुत रिस्पेक्ट करैत छियै हमसभ बहुत अच्छासँ काम करै छियै